हलो हा मां सि हा ॿुधायो मां प्रिंसिपल थो ॻाल्हायां ॿुधायो तव्हांजी छुट छोकिरीअ नाले अछा तव्हांजी छोकिरीअ खे मोकल अन लाइ काएं के कौन कहिड़ी क्लास में आहे उहा तव्हांजी बब पंजें में त पोइ ईअं छुटी वठी छा कंदा तव्हां हींअर ॿारनि जा एग्जाम चालू आहिनि पेपर थियणा आहिनि दादा पर इम्तिहान छॾे करे शादी खे कैंसिल कयो ॿार जी ज़िंदगी छो था विञायो सॼो सालु फ़ेल थी वेंदो दादा पर दादा तव्हांजे जोरीअ अॻते जॾहिं तव्हांजी छोकिरी फ़ेल थींदी असांजे स्कूल जो नालो ख़राबु थींदो दादा तव्हां कीअं पढ़ाईंदा स्कूल जो कमु त हेड मास्तर या मास्तर ई कंदा न तव्हां कीअं दादा मास्तर थींदा छा त दादा तव्हां था चओ छुटी जॾहिं ॿार तव्हांखे ख़बरु हुई त पहिरीं खां ई तव्हां विजा तियारी कयो न भई हुते असांखे कहिड़े नमूने वञिणो आहे हीउ त एग्जाम जो टाइम हींअर हींअ इम्तिहाननि जो टाइम आहे हाणे तव्हांजो ॿारु हली वेंदो ॿाहिरि फ़ेल थींदो असांजे स्कूल जा नाला बि ख़राबु थींदा वधीक

दादा ही हा हीअं न थींदो न दादा हिनमें छा थींदो आहे जे कॾहिं भई तव्हां सम्झो ॿारनि जी छुटी वठो था तो हुनमें पहिरीं त एप्लीकेशन ॾियणी पवंदी तव्हांखे लिखी करे अर्ज़ी ॾियणी पवंदव हिकु हा उहो त पहिरीं तव्हांखे ॾियणी आहे दर्ख़्वास्त भई असांखे अहिड़े नमूने ॿार जी छुटी खपे ऐं हेतिरे ॾींहनि में असां छुटी वापसि ऐं जे कॾहिं तव्हां चइनि जी छुटी अगरि पंज ॾींहं वठो पोइ छा थींदो आहे माण्हू वठी वेंदा आहिनि चइनि ॾींहनि जी छुटी पोइ ॿार खे छह ॾींहं गुमु करे छॾींदा आहिनि छा दादा साल में हेॾियूं त मोकलूं थी अचनि तंहिंखां वरी पोइ तव्हां ॿ ॾींहं वधीक मोकल रखो त ॿारु पढ़े कीअं हा ऐं ॿार जो सम्झि पढ़ाई तां मनु हटियो ॿिनि ॾींहनि जो त पंदरहें ॾींहं जो जेको हुनजो पोइ कमु कयलु हूंदो उहो बि फ़्री थी वेंदो उहो बि छाहे छुटी वेंदो माना दिमाग़ मां छो जो ॿार जो दिमाग़ु हिकु दफ़ो ॿिए हंधु हली वियो न त हुते वरी वापसि वठणु मुसीबत थींदी आहे हुते सम्झाइण लाइ बार खे दि मग़ज़ में उहे ई ॻाल्हियूं घुमंदियूं आहिनि त मां थोरा ॾींहं घुमी आयो आहियां थोरी रांदि कयां त ॿार जी पढ़ाई त मग़ज़ मां हली वेंदी त असां इन करे ॿारनि खे छुटी ॾियण जी कोशिशि न कंदा आहियूं ॾाढी घटि कंदा आहियूं छो जो ठीकु आहे पोइ ॾिसो हाणे भले मोकिलियो अर्ज़ी त पोइ ॾिसूं था ॾियूंव था पर चइनि ॾींहनि खां मथे न दादा हा ठीकु आहे चङीअ तरह हुते पढ़ाइजोसि बि

ठीकु आहे ठीकु आहे